पयलीं म्हणल्यार म्हाका भायर खेळपाक चड आवडना म्हाका घराकच आवडटा खेळपाक लुडो बीन म्हाका खूब आवडटा पयलीं आमी ल्हानपणीन आसतानी लुडोचो तो काडबोर्ड येतालो ताजेर खेळटालीं जशे जशे उलगत जाली तशें मोबायलाचेर बीन लुडो खेळपाक मेळपा लागलें मोबायलाचेर आमकां स जाणां सुद्दा लुडो खेळपाक मेळटा आनी स जाणां खेळ्ळ्यार खूब मजा येता एकमेकांक मारपाक मेळटा

खूब मजा येता आनीक ही स जाणाची गेम खेळपाक खूब टायम लागता ताका लागून सगळ्यांक